محترم بزرگو دوستو وزن کم کرنے کے لیے گھریلو نسخے بہت سارے ہیں لیکن اس میں سے کچھ نسخے ایسے ہیں جس کو کھانے سے اس کو استعمال کرنے سے اس کو لینے سے وزن کم ہو سکتا ہے جیسے کہ اجوائن زیرہ اور سونف ہے یہ تینوں کو ایک کڑاہی میں لے کر گرم کر کے اس کو پاؤڈر بنا کر کوئی شخص جو موٹا تگڑا اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے تو اس انسان کو یہ چاہیے کہ اجوائن زیرا سونف یہ تینوں کو کراہی میں دے کر گرم کر کے پاؤڈر بنا کر وہ انسان کو کھانا چاہیے اب یہ کب کھائیں اس وقت کھائیں جب آپ کھانا کھائیں جتنی جتنے بار کھانا کھائیں ہر کھانے کے بعد بیس منٹ پندرہ منٹ کا فرق رکھ کر فاصلہ رکھ کر اس کو بیس منٹ کے بعد کھانے کے کھانا کے بیس منٹ کے بعد یہ پاؤڈر کھائیں گے اگر اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ ہم کو امید ہے کہ آپ کے وزن جو ہے کم ہو جائیں گے یہ ضروری نشکہ ہے ایک روگی نسخہ میں سب سے بہتری نسخہ ہے اس لیے انسان کو وزم وزن کم کرنے کے لیے اس نسخہ کو استعمال کرنا چاہیے وہ نسخہ کیا ہے نسخہ یہ ہے اجوائن ہو سونف اور زیرا یہ تینوں اس کا کو لے کر اگر استعمال کریں گے تو آپ کا وزن واقعی کم ہو جائے گا